पैह्लें इत्थै केह् होंदा हा कि साढ़े इत्थै लोकें गवां रक्खी दियां हियां ते पैह्लें पैह्लें हैल नेईं हे सु'टदे बाड़ियां ते पैह्लें पैह्लें गोहा गै सु'टदे हे दे लोग जैदा लालची कन्नै जैदा माल रखदे हे घरें घरें दे जैदा गोहा बनदा हा ते लोक अपनी अपनिएं बाड़ियें जैदा गोहा गै सु'टदे हे गोहे कन्नै केह् होंदा हा कि ओह्दे कन्नै फसल उप्पर बी असर पौंदा हा ते बाड़ियां बी खराब होई जंदियां हियां ते ओह्दे कन्नै भी ओह्दे बाद लोग बाड़ियां खराब होई जंदियां हियां ते भी इक दो सालें बाद उ'नें हैल सुट्टने दी जरूरत पौंदी ऐ ही ते साढे असें बी माल रक्खे दे हैन पर अस घट्ट गोहा सुट्टने होन्ने आं ते मैक्सीमम अस हैल गै पान्ने होन्ने आं ओह्दे उप्पर फसल शैल त्यार होंदी हैल पाने कन्नै फसल शैल त्यार होंदी ऐ ते गोहा सु'ट्टने कन्नै जमीन खराब बी होई सकदी ऐ ओह्दे जमीन उप्पर बी असर पेई सकदा ऐ ते साढे ओह्दे बिच फसल बी साढी खराब होई सकदी जि'यां ओह् रांह्दे केह् आखदे उसी जां ओह् केह आखदे उसी कनक होंदी नी जि'यां कनक रांह्दे आं ते ओह्दे बिच हैल दी बड़ी जैदा जरूरत होंदी चरी राह्न्ने आं ते ओह्दे बिच बी हैल निं होऐ ते चरी साढ़ी शैल त्यार निं होंदी ऐ ते में साढ़े जि'यां उत्थै ओह् लांदे प्याज थोम मैक्सीमम ऐसियां चीजां बड़ियां अस लान्ने होन्ने ते ओह्दे बिच मैक्सीमम जरूरत हैल दी पौंदी ऐ अस हैल बी सु'ट्टने होन्ने ते जैदातर पैह्लें पैह्लें ते गोहा सु'टदे हे फसल बी खराब होंदी ऐ ही ते ओह्दे बिच केह् आखदे उसी प्याज साढे जियां हैल जैदा होऐ ते प्याज सड़ी बी सकदे ओह्दे बिच असर फसल बिच बी असर पेई सकदा ऐ ते जमीन बंजर होई जंदी खराब होई जंदी भी उसदे बाद कोई फसल निं अस लाई सकने आं ते होर बी मैक्सीमम प्हाड़ें दा प्हाड़ मतलब कि प्हाड़ें आह्ली साइड लोकें कुत्थूं आह्नना हैल ते ओह ते मैक्सीमम गोहे कन्नै गै फसल त्यार करदे हैन ते जैदातर फसल गोहे कन्नै गै बनदी ऐ पैह्लें पैह्लें ते गोहे कन्नै बनदी ही लेकिन अजकल लोक जैदा लालच ललचाई जंदे जैदा गवां रक्खी लैंदे ओह्दे कन्नै जैदा गोहा बनदा ऐ ते इक बाड़ियै बी इन्ना जैदा जैदा गोहा सु'ट्टी लैंदे जेह्दे कन्नै फसल इ'यां अजीब होई जंदी खराब होई जंदी कोई बूहटा शूहटा हैन्नी लगदा ऐ बूहटे सुक्की जंदे जैदा हैल देने कन्नै बी फसल शैल त्यार निं होंदी ऐ ते साढ़े प्हाड़ी लोकें दा मैक्सीमम गोहे कन्नै गै फसल त्यार करदे हैन ते गोहे गोहा ओह् कम्म बी औंदा ऐ जेल्लै अस ठंड होंदी ते गोहा अस उब्बले उब्बले जि'यां आखदे बाली बी सकने आं पैह्लें पैह्लें ते अस ओह्दे कन्नै गै रुट्टी शुट्टी बनांदे हे मतलब के उब्बले जि'यां आखदे ओह्दे कन्नै गै अस रुट्टी बनांदे हे मतलब कि रुट्टी बनाई सकदे आं मैक्सीमम रुट्टी शुट्टी फिर बगैरां सवेरे शामीं ओह्दे कन्नै गै बनांदे ऐहे ते मैक्सीमम जि'यां प्याज लांदे थोम मर्चां लांदे जि'यां मर्ची बिच बी जैदा गोहे दी जरूरत होंदी निं ते टाह्लियां बदधियां निं हैन घटी जंदियां जैदा हैल हैल बी नेईं देई सकने आं अस जैदा हैल कन्नै बी खराब होने दा खतरा होंदा ऐ ते मैक्सीमम गोहा मैक्सीमम गोहा सु'ट्टने आं जि'यां बकरियां रक्खी दियां होंदियां बकरियें दी जेह्ड़ी ओह् होंदियां मिंगनां होंदियां ओह् बी अस मिर्ची बिच सु'टचै ते मता शैल त्यार होंदियां हैन ओह्दे कन्नै बी फसल मतलब कि ओह्दे कन्नै बी शैल त्यार होंदी ते मैक्सीमम मैक्सीमम गोहा गै सु'टदे हैन लेकिन जेहड़ी बकरियें दियां बकरियें दियां जेहड़ियां ओह् होंदियां मिंगनां होंदियां ओह्दे कन्नै बी शैल फसल त्यार कीती जाई सकदी ते थोम शलगम कड़म जि'यां होर बगैरा गोभी होई गेई ओह्दे बिच बी मैक्सीमम ओह् कीता जंदा ऐ ते तां करियै अस आक्खी सकने आं कि मिट्टी ओह्दे कन्नै खराब बी होई सकदी जैदा हैल सु'ट्टने कन्नै जैदा हैल बी नी अस सु'ट्टी सकदे ते मैक्सीमम जैदा लोक गवां इस्सै करियै रखदे कि ओह् होऐ जैदा लोक गवां तां गै रखदे हैन कि गोहा होऐ ते अस फसल शैल त्यार करी सकचै शैल चरी जमाई सकचै चरी जि'यां कनक होई शैल फसल त्यार करी सकचै तां करियै लोग अजकल गवां रखदे हैन जैदा अजकल लोक बकरियां निं रखदे हैन जैदा अजकल मेहियां गै रखदे हैन कि मैक्सीमम मैक्सीमम लोकें गवां के रक्खी दियां होंदियां हैन जि'यां असें बी अपने घर रक्खी दियां हैन अस बी फसल गोहे कन्नै गै त्यार करने आं पर केईं सालें मतलब कि साल्लै जरूरत पेई जंदी हैल सु'ट्टने दी फ्ही अस हैल सु'ट्टी मतलब कि हैल सु'ट्टी ओड़ने आं ते ओह्दे कन्नेै शैल फसल त्यार कीती जाई सकदी ऐ दे अस इ'यै साढ़े इत्थै इ'यै गै होंदा रियासी बिच इन्ना गै ऐ कि गोहे कन्नै फसल शैल त्यार कीती जाई सकदी ऐ ते अस अस आपूं बी गोहे आह्ला गै कम्म करने होन्ने आं कालेज दा बी कालेज बी औन्ने होन्ने आं आपूं बी अस मैक्सीमम कम्म करने होन्ने आं फसले दा दे मेरे भापा बी खेतीबाड़ी करदे हैन ओह् बी एह् गोहे मतलब कि जि'यां बकरियें दा गवें दा मंझ घोड़े मतलब मैक्सीमम इ'यै कम्म करदे हैन कि अस फसल फसल शैल त्यार करी सकचै तां करियै लोकें इन्ने जैदा माल रक्खे दे होंदे हैन ते इन्ना गै कि अस तां करियै इन्नी जरूरत पौंदी असेंगी गवां रक्खनी होंदी कि अस फसल शैल लाई सकचै ते हां